आस्सा आदा आस्सा नों मोनबारु माबा नङा होमब्ला मिस्ट्रि नङा होमब्ला अ बेनिफ्राय नोंजों एसे खोथा दंमोनलै आदा बै कनस्ट्राकसननि एसे खामानि दंमोन आरो बे गोदान मोनसे बिल्डिं लुनांगौनि खोथा दं नालाय बेखो लानानै नोंजों एसे सावरायनो होननानै फन खालामबाय थादों आरो आंलै बे माबानि नैबे टंला इरिगेसन डिपार्टमेनाव मावग्रा समबार सिनायदों दा दे दे माने खोथाया जाहैबाय आदा खामानिया एसे थाबनो कनस्ट्राकसन जागोन आरो दा नोंनावबा माबायदि सुबिदाफोर बिनिफ्राय स्कुवेराव बेसे लागोन माबायदि हाजिरा लागोन माबायदि बिनिफ्राय बेफोरखौनो लानानै एसे नोंनाव सोंनो कल खालामदों आरो औ अ ओरैनो माबायदि लेबारनि रेटआ नोंसिनियाव मिस्ट्रिनि रेटआ माबायदि जागोन माबागोन द'जौ लेबाराव दिनाव ओमफ्राय ओरैनो साबेसे जागोन आदानाव दस जन गासैबो स्किल फुलखाना गोरोंखा गोरोङालाय आस्सा बे माबाखौ माबायदि लायो नोंसोरो बे स्कुवेरफिट बा माबायदि लागोन स्कुवेराव माबायदि लागोन जेनेबा हमनानै ला एक फुटआव पास्स' बा दुइस' एकस' माबायदि लायो एकस'करि स्कुवेरफिटआव ने अ बेफोरखोनो लानानै आदाखो आं सान्दों लोगोबो हमनो होननानै जुदि सुबिदा जायोब्ला इसे साइडआव खामानिखौबो नायफैनानै ओरैनो कनस्ट्राकसनखौ खालामनाया फैगौ सप्तानिफ्राय खालामनो सान्दों आरो मंगलबारफोरनिफ्राय दा इनिखायनो आदाया इसे सम दिहुनना फैदो बे साननैसोआव बे माबायावनो कनस्ट्राकसन जायगाखौ आं उनाव खोन्थाहरनोसै दे जागोन दे जागोन दे होमब्ला आदा दे उनाव लोगो हमलायनोसै